बिहारमे जे शिक्षाके ऑनलाइन शिक्षा नहि होइए एहिमे जे छै से यूट्यूबसँ बच्चा यूज नहि करैए गरीब अइ एहि लऽ कऽ नहि ककरो पास फोन अइ नहि ओतना यूट्यूबसँ पढ़त या किछु करत बुकसँ पढ़ल इसकुल गेल आएल पढ़लक बस भऽ गेलै जे ई जे कहब ऑनलाइनके सुविधा छै कोई भी बच्चा घर घरमे ऑनलाइन यूज करै छै ऑनलाइन पढ़ाइ करै छै से नहि करैए ऑफलाइन खाली चीज सएह पढ़ैए बस इएहटा अइ आओर बस एतनेटा अइ